हा हा किथां आया आहियो नासिक मां हा सुठो थियो आया आहियो हम्म असां जा हा असां वटि मिसल पाव आहे वड़ा पाव आहे गुलाब जामुन आहे भाजी पाव आहे वड़ा पाव इहो पंद्रहां रुपया हिकु हा तीखा हा ॿियो विझी हा हा ऐं चांहि पाणी बि अथव चांहि खपेव चांहि बि अथव कॉफ़ी अथव हा हा ॿियो ॿियो कुझु हा हा ॿ पाणीअ जी बॉटल ॾियांव थी हा बिस्लेरी पाणी आहे न हा ॿ बॉट हा ॿ मोकिलियांव थी वेटर जे हथां हम्म हम्म हा हम्म हम्म हम्म बसि भाजी पाव जी प्लेट वीह रुपया हा हा

हम्म अच्छा ठीकु आहे हम्म मिसल पाव त पंजवीह रुपया हम्म ठीकु आहे हम्म अच्छा खाइण खां पोइ सभ पार्सल बि ॾियांव ठीकु आहे न हिकु खाइण बि ॾियांव हम्म हा आहे न कोल्ड ड्रिंक इस्पराइ अच्छा हम्म हम्म ठीकु आहे विहो विहो विहो तव्हांखे ॾियूं था विहो तव्हांखे मोकिलियूं था सभु ठीकु आहे ओके ओके ॿ मिंट लॻंदव हा